हम जे कुर्सी किनलहुँ एक हजार रुपैआमे ओ कुर्सी बहुत नीक छै किआतऽ बहुत दिन टिकल ओ कुर्सी बहुत अच्छाए धियापुता ओकरा केम्हरो गुरकयओ दयए उठय उठय पटेकियो दयए तहियो ओ कुर्सी हमर नहि कतहुँ टूटल फाटलए बहुत मजबूतए बहुत नीकए धियापुतासभ ओहिपर बेसिके पढ़ैत छै रातिदिन कखनहुँ बसिल रहयए पढ़ैत रहयए एम्हर ओम्हर घुमैत रहयए लिबियो जाइए ओ कुर्सी तहिऔ नहि टूटयए ओ कुर्सी एतय मजबूतए कुर्सी बहुत नीकए